असांजे सिंधी समाज में घणेई लोकनाच आहिनि पर हुन सभिनी मां मशहूरु लोकनाच आहिनि छेॼ ऐं झूमरि झूमरि ज़ालुंनि जो लोकुनाच आहे शादीअ जे या ॿिए कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौक़े ते औरतूं झूमरि कंदियूं आहिनि पाण में घेरो ठाहे बीहंदियूं आहिनि उनमें थालियूं ऐं चिमचा खणी झूमरि कंदियूं आहिनि छेॼ मर्दनि जो नाचु आहे कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौक़े ते मर्द छेॼ हणंदा आहिनि ख़ासि करे शादीअ जी ॼञ में ढोलकी ढोल वॼाईंदा आहिनि त मर्द हथनि में ॾोकिला ऐं रुमाल खणी पाण में घेरो ठाहे बीहंदा आहिनि ऐं दुहिलनि जे आवाज़ ते हिक ॿिए सां ॾोकिलनि सां गॾु इहा छेॼ रांदि कंदा आहिनि लोकुनाच असांजी सिंधी तहज़ीब जी ख़ासि निशानी आहे